महाराष्ट्रा में कमुकारु ऐं धंधे में वधीक ऐं वधीक माण्हुनि जी इन्वॉल्वमेंट आहे उहो ईअं असां उन खे करे सघूं था त जेके हितो जा माण्हू आहिनि उहे वधीक ऐं वधीक टाइम ॾेई करे ऐं वधीक वधीक देरु ताईं रही करे पंहिंजो व्यवसाय कंदा आहिनि ॿियनि जॻहियुनि ते ईअं थींदो आहे मंझंदि जो छुटी कंदा आहिनि ऐं शाम जो वरी खोलींदा आहिनि पर महाराष्ट्रा में ईअं ॾिठो वियो आहे त उहे सुबुह खां सवेल खां दु दुकान जेके चालू थियनि था जेके ऑफ़िसूं चालू थियनि थियूं उहे शाम ताईं हलनि थियूं ऐं उन्हनि में सुठे नमूने सां जेके माण्हू कमु कनि था ईमानदारीअ सां ऐं जेके माण्हू अचनि था उन्हनि खे उन्हनि जो सहयोग ऐं उन्हनि जो ॾाढो सुठो रहे थो पियो